हा मां पीटी उषा जे बारे में ॿुधियो आहे छोकी मां हिकु रनर आहियां त मूंखे बि पीटी उषा सां जाम इंस्पिरेशन मिलंदी आहे जीअं की मां अगरि ॾिसां त पीटी उषा असांजी जेकी भारत ऐं हुन खां सभिनि खां सुठी रनर आहे जेके हुन फोर इंटू हंड्रेड जेकी हूंदी आहे रीले रेस उन खे बि जाम सभु घटि टाइम में ख़तमु कयो हुओ हुननि खे जाम अवॉड मिलिया आहिनि हुननि जाम सारी रेसियूं भॼियूं आहिनि हुननि जाम सारी रेसियूं ऑल ओवर वल्ड में जीतियूं आहिनि त हुननि पंहिंजे भारत जो नाम जाम रोशन कयो आहे हुननि खां मां इहा थो सिखियां की मां बि अहिड़ो प्रैक्टीस कयां अहिड़ो भॼी करे मां बि हुन वांगुरु हिकु सुठो खिलाड़ी ठहियां जय झूलेलाल